اتّر پردیش کی جو تہذیب ہے وہ باقی باقی ملک کی تہذیبوں سے بالکل ڈفرینٹ ہے کیونکہ یہاں پر اردو بولی جاتی ہے اور یہاں کا جو فیسٹیول ہے وہ وہ بھی دوسرا ہوتا ہے اور ملک کی بنا پر اور یہاں کا ڈانس ڈفرینٹ ہے اس لیے یہاں کی تہذیب دوسرے ملکوں سے بالکل ڈفرینٹ ہے